खाबादि खाबादि खेला गेलेनांगौ जायोबा जोंनो मानसिफोरखौ बार'जन नांगौ जायो बार'जन नांगौ जायो बे बार'जनाव जोङो साब्रैखौ साबसिटिउद फज'नानै दोनो इनिफ्राय सादजनखौ जों गेले होयो गेले होयो बे गेले होनायाव जों खाबादिनि सादजना खाबादिनि खेलाखौ गेलेनांगौ जायो बे खेलाखौ गेलेनायनि गेलेनांगौ जायोबा जों सादजना जों सादजननि सादजना मा मा आइदायाव गेलेनांगौ आइदायाव गेलेनांगौ माब्रै माब्रै थैयो बेफोरखौ मिथिखानाया मोजां जायो मानोना जों बिफोर माबाफोरखौ नियमफोरखौ गाव गावनो खन्ट्रल खालामनो हायाबा आवट बो जायो बि खाबादि खेलायाव बेनो जाहैबाय जाय जाय आवट जायो माखौ गाइबा माखौ गाबा आवट जायो खे बि खेलायाव खाबादि केलायाव बेखौ आङो इसे मान गुरैयै खोन्थालांनो आवगायबोदों बे खाबादि खेलायाव बाग थायो आवट बाग थायो बनास थायो आवट लाइन थायो लबि लाइन थायो जों जों बेफ आवट लाइन आवट लाइन खौ जों जेब्ला जेब्ला जों जेब्ला जों गेलेयो आब्ला जों मानसिबो मोना मानसिबो मोना अब्ला जों बे आवट लाइन खौ गाबाथाय जों हारसिंनो थैयो हारसिङै थैयो लबि लाइन लबि लाइन खौ जों जों लबि लाइन खौ जों जेब्ला मानसि दांनानै जों लबि लाइन खौ दांनो हायो अब्ला जों रेदारा थैया बनास लाइन बनास लाइन खौ जों जेब्ला बनास खौ जोङो आइथिं थोंसेजों गानानै आइथिं थोंसेखौ थिखांनो हायोबाथाय जों बनास अवान फइन्ट मोनो आरो बाग बाग खौ जों बाग खौ जों गानो होयाबाथाय रेदारा हारसिंनो आवट जायो आवट जायो बेयाव रेदारा बे बागखौ गानो जोबोद जुजिगोन आरो जोबोद जुजिगोन मानो होनोबाथाय गाव गावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बियो बाग खौ गानो जुजिगोन जों जेब्ला बाग गानो होयाब्ला बेनिखायनो रेदारा बाग नोङाबा बनास नोङाबा मानसि लांनो थाखाय नाजायो नाजायो बेखौ जों मोनलांङोबाथाय जों फइन्ट मोनो बेनि थाखायनो खाबादि खेलायाव गोसो गुदुं फोरनि थाखाय जों गेलेनाय जायो